हमरासभके गाममे से कोनो चीजके बिजनेस के नहि छै ओ हेबाके चाही कि जे कोनो चीज नहि डाकटर उकटर बनैके लेल कोइ अगल बगलसे ने पढ़ाइ लिखाइ करैके लेल ने से अपन करबै छिए आओर जेनाकि जे भी कोनो गाँव घर गाँव विदेश उदेशसँ कोइ नहि छै नहि जे कि जे डाकटर उकटर बनि सकै बच्चाके पढ़ाइ लिखाइमे कोनो टेन्शन नहि होतै जेनाकि इन्जीनिअर कलक्टर जेना बी डी ओ सब बनैके लेल कोनो एहन नहि छै कि जे बनबे करतै जे बनि जेतै कनहूँ पढ़ै लिखैलए जे देश विदेश जहाँ तहाँ सब जे अपन अड़ोस पड़ोसमेसँ सभगोटे छथिन जे पढ़ाइ लिखाइमे तनि बच्चापर धिआन दै छथिन जे इन्जीनिअर कलक्टर जे डाकटर अथी जे सबचीज बनि जाइ छै जे बनलाके बाद अपन सब नहि कोनो अभी यहाँपर बेबस्था छै तऽ बगल अगलसे जे होइ छै ने तऽ अपन पढ़ाइ लिखाइ लेल बनैके लेल से बनै छै छथिन जेना पढ़ाइ लिखाइ जे ओ अपन करै छथिन बगल अगल सबसे जे किछु नहि ओहिमे होइ तऽ भऽ जेलाके बाद इन्जीनिअर कलक्टर बी डी ओ सबचीज बनलाके लेल छै बात छै डाकटर कम्पाउण्डर सब बनै छै बनलाके बाद नहि पढ़ाइ लिखाइ करै छै नहि ओसबसँ किछु नहि हइ छै होइ छै जेना पढ़ै लेल लोक दुनिआ जहान सब जगह जाइ छै आबै छै सबचीज करै धरै छै ओहिसँ नहि भेल तऽ हुनके हुनकेसे पुछलक से पढ़ाइ लिखाइ कएलक जेनाकि हम जे डाकटर बनि जाएब तऽ हम बाहर भीतर जाएब अपन करब धरब नोकरी करब जब सबचीज होइ जे होइ जहाँ सबचीज करनाइ से होइ छै तऽ बढ़िआँ रहै छै ओहिसे नहि होइ छै तऽ अपन बगल अगल केनहुसे लोक कोनो अथीसे पढ़ाइ लिखाइ करि लै छै जेकि जे हँ हम फल्लाँसे सिखब तऽ फल्लाँसे भऽ जाएत फल्लाँ ई चीज कएले छै तऽ हम अपन ओहोसब सीखि लै छी जेनाकि जे कमपाउण्डर उनपाउण्डर बनि जेतै जेना नर्स उर्स सब बनलासँ होइ छै से इएह सबसँ पढ़ाइ लिखाइमे पढ़नाइ लिखनाइ सब बढ़िआँ छै सब अपन पढ़ैवला बच्चा सबचीज से पढ़ाइ लिखाइ कराबू डाकटर कमपाउण्डर सब अपन सीखि